हां हालो कोण उलयता

हय हय हय हय

गणपती तयार करप एक वेगळ्यात प्रकारची चिकण माती लागता ती चिकण माती पयलीं गिमात एप्रील मे म्हयन्यांत हाडून दवरून तातून उदक घालून दवरून ती बरी ती कुसोवची पडटा आनी सामकी चिकट करची पडटा आनी वस्रगाळ करची पडटा तातूंत फातर उरूं उपकरना आनी गणपती कितें गणपती ल्हान गणपती करपाक वेग वेगळे तरेचे साचे आसात हात आसा साचे आसता पूण व्हड गणपती करतलो जाल्यार तो फूल गणपती आमकां स्वता हातानच करचो पडटा सामको जाय तसो करचो पडटा पूण आनी ताका खूब परिश्रण घेवचे पडटात ते एक एक गणपती साय्जी प्रमाणे तितल्याच साय्जीक तेजे हात तितल्याच साय्जी तेजें मुखूट तितल्यात साय्जी ताचें तोंड ताचे कान तेगे सोंड अशें वेगळें वेगळें करचें पडटा आतां तुवें पळयल्यार जातलें ते व्हडले व्हडले सार्वजनीक गणपती करतात न्ही ते गणपती म्हणजे सादारण मनश्या हाय्टी च्याकून डब्बल मनशा हाय्टी आसा त्या पद्दतीन तांकां तो साचो तो स्वता आमकां स्वता हातान ताका साचो नासता ताका स्वता हातान खूब परिश्रम करून करचे पडटा आनी तो गणपती तसो ती म्हुर्ती तयार जावन ताका त्याच प्रकाराची ताका पेण्टींग आसा पेण्टींग करतना खूब बारकायेन नजर दिवची पडटा प्रत्येक पेण्टाचेर कित्याक ती म्हुर्ती तशी सोबून दिसतली जाल्यार ती त्यच तरेचो पेण्ट तश्याच पद्दतीन जावपा पडटा तें आमी सगळें परिश्रम घेवन त्यो गणपतीच्यो मुर्ती तयार करतात आनी नांव जोडिल्लें आसा तें तुमकां केन्नाय जाय जाल्यार तुमकां माती हाडून दाखयता कशी करप एक संत दाखोव शकता कळ्ळें न्ही या या मुद्दम मुद्दम मुद्दम येया त हांव तुमकां माती हाडून एक सादो सुंकटो तयार करून दाखयता ताच्या खातीर तुमच्या खातीर हांव खूब त्रास घेतां कांयच हरकत ना येया येया येया बरें बरें बरें बरें बरें